माटी खुनै छी माटी खुनिकऽ फूलके पेड़ रोपै छै फूल रोपि उपिके पानी पटाबै छै पानी पटाबै छै तऽ फूलके पेड़ हो जाइ छै तऽ हो जाइ छै तऽ ओहिमे फूल हो जाइ छै तऽ फुलाइ छै तऽ फूल हो जाइ छै जइसे तोड़िकऽ पूजा उजा पूजा करै छै जेनाकि चमेली गेन्दा अड़हुल गेन्दा हो गेलै सूर्यमुखी हो गेलै तरह तरहके फूल होइ छै फूलके फेरसँ रोपि दै छै पानी उनी पटैलक तऽ ओ फूल फुलेलक फूल फुला उलाके